हाँ मैम आप कौन हाँ जी हाँ करवाई थी मैम

मैम मैं गाँव से आती हूँ मैं आ नहीं पाई इसीलिए नहीं करवा पाई

लेकिन मैम नहीं हो पाया इसीलिए मैम हम कल कर देंगे ना दो चार दिन में कितना पेनाल्टी लगेगा मैम कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा हाँ मैम इतना नहीं दे पाऊँगी मैं लेकिन मैम एक दिन तो दे ही सकते हो ना आप अच्छा लेकिन मैं इतना नहीं दे पाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द दे सकूँ अच्छा जी मैम एक दो दिन में कर दूँगी मैम या कल ही कर दूँगी कल कर देंगे तो कितनी पेनाल्टी लगेगी अच्छा ठीक है मैम हाँ ठीक है मैं कर दूँगी